ہیلو ہیلو سر کیا آپ پنجابی ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہو سر مجھے آپ کے ریسٹورنٹ سے کھانا آڈر کرنا ہے سر آپ کا نمبر مجھے میری دوست نے دیا ہے وہ بتا رہی تھی کہ آپ کے ریسٹورنٹ کا کھانا بہت ہی زیادہ اچّھا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے ہر چیز بہت زیادہ اچّھی ہوتی ہے وہ بتا رہی تھی کہ آپ کے ریسٹورنٹ کا کھانا شاہی پنیر نان روٹی چھولے بھٹورے کافی ساری چیزیں بہت اچّھی ہیں مکس ویج بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اس کو یہ سب بہت پسند ہیں تو سر میں بھی آپ کے ریسٹورنٹ سے کھانا آڈر کرنا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے شاہی پنیر دس نان روٹی دال مکھنی چھولے بھٹورے مکس ویج اور دس سمپل روٹی یہ سب چیز ہی مجھے آڈر کرنی ہیں تو کیا آپ مجھے ونود نگر ڈپو پہ یہ سارے آڈر چاہیے تھینک یو سر